ॾिसो मां ॾिसां थो त हिते ॾाढा घटि ईसाई आहिनि छाकाणि त राजस्थान में ईसाइअनि जो तइदाद ॾाढो घटि आहे वरी बि मूं हिकिड़ो मिशनरी स्कूल सैक्रेटहाट स्कूल आहे हुते क्रिसमस मल्हाई वेंदी आहे हुते घणो करे केरल जा ई माण्हू रहनि था केरल वारा जेके मलियाली माण्हू हूंदा आहिनि उन में ईसाइअनि जो ईसाइअनि जी हिकु ज़रियत आहे त हिन वजह सां मूंखे लॻे थो उहे पंहिंजे लेखे मल्हाईंदा आहिनि पर हिते जे मकामी माण्हू जेके आहिनि उहो घणो करे हिंदू आहिनि थोरा घणा मुसलमान आहिनि थोरा घणा सिख आहिनि त उहे त क्रिसमस नथा मल्हाइनि पंहिंजा पंहिंजा त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि